हाँ हेलो नमस्कार बोले हम तो हमको होटल में एक कमरा लेना था किराया हाँ वो आप हाँ हाँ रहने के लिए बोले कित कितना किराया है हाँ अच्छा मैन्यू में आपका जैसे खाने पीने का मतलब क्या है नॉनभेज या भेज मतलब मांसाहारी का है या शाकाहारी वाला चलिए तब तो और बहुत अच्छा है ये आपका जो है ये आपका लाइट का व्यवस्था कैसा है वहाँ पर उसमें होटल में लाइट तो कट नहीं ना होता है चौबीस घंटा चौबीस घंटा पूरा है हाँ हाँ वो चलिए फिर तो सही है हम वहाँ से हमलोग दूर से आए हैं तो पता कर लें किराए का भी पता कर लेते हैं आने जाने का मतलब अच्छा रहेगा कि नहीं इसीलिए अच्छा खाने में आपका रोटी भी रोटी भी मिल जाते वहाँ पर रोटी हाँ अच्छा रोटी रोटी और चावल दोनों का व्यवस्था है ना अच्छा चलिए वो भी सही है और बोले कोई होटल के अंदर कोई पार्क ओर्क नहाने का ये सब व्यवस्था कैसा है वहाँ है ऐसे कोई होटल में किसी होटल पर नहीं रहता है तो इसीलिए पूछ रहे थे अच्छा होटल अच्छा तो ठीक है वहाँ पर बोले ये मछली मछली पालन भी होता है वहाँ पर होटल के अंदर उधर बगल में साइड पर चलिए वो भी सही है और ये जो आपको बोले होटल के अंदर इसमें क्या सुविधा आप मतलब ऐसे होटल में यात्री को क्या सुविधा देते हैं जाने के टाइम में ऑफर कुछ तो देते होंगे कुछ भी जैसे कि आपको आप आपसे सही व्यवहार क्या होटल के स्टाफ से या कुछ तरीके से आपको कुछ तो धन्यवाद तो देते होंगे ना बस बस बस बस ठीक है ठीक है धन्यवाद यही बहुत हुआ ठीक है रखिए